सारे कशा ज्यादा साढ़े फसल केह् होंदी साढ़े सारे कशा ज्यादा फसल होंदी मक्क होर निं होंदी इन्नी फसल साढ़े होंदी जादा मक्क होंदी होर बाकी सब्जी होंदी आलू होई गे भिंडी होई गेई प्याज होई गेआ ऐ एह् ऐ सब्जी च गै थोम बी हां ऐ चीजां होदियां साढ़े ते होर बैंगन होई गे कड़म होई गेआ शलगम होई गे गोभी शोभी बगैरा होई गेआ एह् सब्जियां साढ़े होंदियां ज्यादा ते गाजर होई गेई मुली होई गेई एह् सब्जियां होदियां ते ज्यादा मनाफा बी असें एह्दे कन्नै गै होंदा सब्जियै मक्कां शक्कां मक्का दा नेईं होंदा ऐ इन्ना ज्यादा सब्जियें सुब्जियें दा होंदा असेंगी इन्ना मनाफा एह् सब्जियां होदियां साढ़े ज्यादा ते होर उत्थे कोई ते साढ़े होर नेईं होंदा ऐ किश बी मक्कां गै होदियां होर मक्कां ते सब्जी सब्जियां ते निकलदियां होर मक्कां निकलदियां ते एह्दा गै असेंगी ज्यादा फायदा असेंगी सब्जिया दा गै मक्क ते मक्क हर कुसै दे होंदी ते इन्नी मक्क ते निं बिकदी ऐ इन्नी डिमांड नेईं होंदी ऐ मक्कै दी जिन्नी सब्जियै दी होंदी सब्जी गै होंदी सारे कशा ज्यादा हून हर इक सब्जी होंदी हून कंडोली होई गेई ते कद्दूं होई गे एह् बी होंदे दिक्खो कदू कंडोलिया होई गेइयां ते सब्जियां होई गेइयां हर इक सब्जी होंदी हून भिंडी भट्ठे फिर शलगम बगैरा फ्राशबीन होंदी करेले होई गे ते एह् एह् सब्जियां होदियां जेह्डियां मनाफे आहलियां साढ़े घर